ہمارے گھر میں بہت سے قسم کے پودے وغیرہ اور بیلیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں جیسے کہ پودوں میں منی وہ گلاب کا ہے گڑہل کا ہے اسی طرح چمیلی کا پھول ہے اور بھی گیندے کا پھول ہے یہ سارے پھول ہیں اس قسم کے اور بھی کئی پتے دار پیڑ جو ہیں ان کا پودھا لگا ہوا ہے جیسے اور اس کے علاوہ تیز پتے کا بھی ہے تو اس قسم کے پودھے لگے ہوئے ہیں اور بیلیں بھی ہیں جیسے کہ منی پلانٹ کی بیل ہے اور اس کے علاوہ مالتی کی بیل ہے اور بھی کئی ہری پتیوں والی بیلیں ہیں اسی طرح باؤلی ہے تو اس طرح کی قسمیں ہم اپنے گھروں میں اگاتے ہیں اور میرے گھر میں لگی بھی ہوئی ہیں